जोङो अमाखौ गोरलै समाव बायनानै जोङो गोरलैनिफ्रायनो मोजाङै मोजां जोथोन खालामनानै जोङो बिमा खालामहोयो बिमा खालामोब्ला जोङो गाब जानाय समाव जों मोजाङैनो जोथोन लानांगौ जाहाथे हाखर हाला मुरा मुरिआव जाहाथे खालाबायनो नाङा जाहाथे बिनि उदैयाव दुखु मोना आरो जानायसिम सम जोनोम जानायसिम समहालागैसिम जोङो मोजाङैनो जोथोन लानांगौ आरो जों सम लायै समाव मोजाङै आदार होबोनांगौ जाहाथे बिनि फिसा जोलैफोरा मोजाङै मोजां उजियो बा मोजाङै जायो जों आरो अमानि जोनोम होनाया सारि मासआनो नांगौ सारि मासजों जोनोम होयो आरो बे जोनोम होनायाव जोङो इसे मानसिया जों एसेबाबो मोजाङै खाथियाव थानानै अमा फिसा जोनोम होनायखौ जों मोजां मोजां जोथोन खालामनांगौ मोजां मोजां साफा खालामनानै होनांगौ आरो नङाब्लाथ' बिसोरो गावसोर गोजाथ' मोजां मोजां हामनानै थानो रोङाना मानसिया इसे दायथ्थ' खालामनानैबाबो खेल होनानै जोथोन खालामनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय जोङो समाव मोसौफोरखौबो जोङो माब्लाबा मोसौ जोलै लानो हिसाबै जोङो बाजाराव बायनानै जों मोसौ गायखौबो मोसौ गायआबो जेनेबा बोसोरसे बार' मासआव जोनोम होयो मोसौफोरखौबो जोङो मोजाङै टाइम बायदियै जोङो हास्लायनांगौ आरो दै दौनांगौ अब्लासो बिनि गोरबोनि जोनोम होनायाव मोजाङै मोजां उजिगोन मोसौ फिसायाबो आरो जोङो समाव गाइखेरबो मोनजागोन आरो बेबायदिनो दाउफोरखौबो मोजां मोजां मोजां मोजां बिदै दैनाय समाव ख' लाजेननो थाखाय जोङो दाउखौ जोथोननि नोजोर खालामनानै सानसे बा साननैखौ खानानै ख'आव मोजाङै ग होनो खानानै गहोनांगौ जायो आरो गलासान्दि ओमफ्राय बेनिफ्रायसो दैयै दैयै दैनानै गैयाब्लाबो आरो एक मासआनो दैयोखोमा ओमफ्राय गनायावबो एक मासआनो नांगौ ओमफ्राय गखांनानै दावसाया मोजाङै मोजां ओंखारो ओंखारनानै जाहाथे बे ओंखारनाय समाव मोजाङै देरो दाउसा फिसाया बाहेराव हगारथ'नो नाङा सानसे साननैखौ खाथ'नानै दोनबाय दोननानै आदार एरनानै जानो रोंसान्दि जोङो मोजाङै खानानै दोन्थ'नांगौ बेनिफ्रायसो जोङो इसे राखाङोब्ला हगारनानै होनांगौ जायो अब्लासो गावसोर आदार एरजानानै जानो रोंबासो मोजाङै देरगोन आरो जा आदारखौ आरो टाइमलि सारनानै होनांगौ मोजाङै टाइम लायै टाइम सारनानै होनांगौ एंखुर माइरं हयथ' ओंखामफोरखौ सारनानै होनांगौ जायो दा बेबायदिनो खालामनांगौ आरो गोबां जिब जुनार फिसियोब्ला मोजां मोजां जोथोन लानाया मानसिनि सायाव जायो आरो अब्लासो नोङो मोजां मोजां फिथाइखौ मोनगोन बा थाखा फैसा आर्जिनो हानाय जायो बेबायदिनो मोजां मोजां जोथोन लानांगौ जायो दाउबाबो अमाबाबो मोसौबाबो बेबायदिनो आरो